शिक्षित होने से जीवन में बहुत सारी मदद मिलते हैं जैसे कि हम किसी भी नए स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान की जानकारी हम कहाँ से जा रहे हैं उस स्थान की जानकारी इसके अलावा यदि हमें कोई कार्य करना है तो उसकी जानकारी शिक्षित होने के कारण हमें बहुत सारी जानकारियाँ खुद ब खुद मिल जाती हैं और इसके लिए हमें दूसरो पर निर्भर नहीं होना होता और अशिक्षित लोगों के जीवन में बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं जैसे कि उन्होंने कम मात्रा में शिक्षा प्राप्त की है तो तो ठीक है वो बहुत सारे काम खुद कर लेते हैं पर जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हैं वो लोग बहुत परेशानियों से कठिनाइयों से कोई भी काम करते हैं क्योंकि आज के बिजी समय में कोई भी किसी का मदद नहीं करना चाहता है और वो लोग बिना मदद के कोई काम नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं